اگر ہم نے كوئی بھی ایسی چیز یا كوئی بھی كھانا بنایا جو كہ ہم نے نیٹ سے دیكھ كے بنایا اور فسٹ ٹائم ٹرائی كیا اور اگر وہ خراب ہوگیا اس میں نمک زیادہ ہوگیا یا پھر پانی زیادہ ہوگیا تو ہم كوشش كریں گے كہ ہم اسے ٹھیک كر سكیں اپنے گھر كے بڑوں سے پوچھ كے اور اور لوگوں سے پوچھ كے جو كہ اس چیز میں اچھے ہیں لیكن اگر یہ نہیں ہو پایا تو ہم یہ كر سكتے ہیں كہ ہم انہیں پالتو جانوروں كو یا پھر كسی جانور كو ڈال دیں تاكہ وہ كھانا ویسٹ نہ ہوں اور ہم اس كا اس كو پھینكنے سے اچھا ہے كہ ہم اس كو كسی كو كھلا سكیں ورنہ ہم اسے ٹھیک بھی كر سكتے ہیں كسی بھی بڑے سے پوچھ كر